एह माने खेथि मावो नालाय खेथिनि बिखय सोंनायखाय आङो दायो खेथिनि बिखय खिथानोसै आरो खेथियाथ' बिदिनो दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनाय जेनेबा माइ खेथि गायो बोसोरसे जानायनि थाखाय माइखौथ' गायखानांखागोनना जों खेथियकआ माइ गायो आरो माइ गायो आद बिगासो जायो गायनाया ओमफ्राय ओरैनो गोरान खेथिनि इसे हाफोर थायोबा बारिफोर थायोबा जिंखा बैसां होयो आरो जेनेबा जिंखायाबो इसे इनै गायनाय समाव सहाय सुङो नालाय फिथाइफ्रा दाम जायो नालाय बे समाव फिथाइखौ जेनेबा दस थाखा बिस थाखा बेफोरबायदि थाङो सम मोनसे बेफोरो इसे रेहाय जायो आरो गायनाय फुनायाव ट्रेक्ट'र होनायफ्राव माने ओंखायनो गायनांगौ जायो इसे इनै गोरान खेथिखौबो हा थायोबा मोजां आरो गोरान खेथिनिबो हा थायोबा जिंखा बैसांफोर होनानै गायनाय फुनायाव बाहायनो हायो फुनायफ्राबो बिराद दाम जाबायना जोंना मुथायावनो थाइबा गाहाम जाबाय ओंखायनो बेफोरनि फैसाया ओंखारो आरो जिंखाफोरखौबो दैखांनो हायोबा बैसांफोर होनो हायोबा मेसेंफ्रावलाय बिदिनो माइ गायखांबाथाय देमसिफोर फोयो बेसर फोयो मोजाङै मोजां जोथोन खालामबालाय मोजां मोनो बोरमा मोसौनि थाखाय मेसेंआव नेट खोंथेनांगौ जायो नेट खोङाबाथाय मोसौ बोरमाजोंनो मोननो नागिरा नेट खोंनो हाबासो मोजाङै मोजां मोनो खेथिफोरखौ न'आवलाय संसार जानायावलाय मोसौ मोसायालाय दङ मोसौ गाइ लानांगौ जायो गाइखेर एसे एनै मोनलोङो आरो बेफोरखौनो फाननानै खरसा जानांगौ जायो मोसौ अमा बोरमा दाउ हांसो लायो आरो जोङो गामिनिया बेफोर थाबासो संसार नालाय न'खर दानायाव बेफोर थाबासो समायोबो आरो निदान आफोदावबो सहाय जायो सहाय खुङो बिदिनो सम मोनसे माब्लाबा समाव बेमार आजार जाबालाय ओरैनो मोजाङै मोजां थाबाथ' मोजां जाबाय मोजां थायाबा डक्ट'रफोरनाव बिदिनो लायनांगौ जायो आरो सम मोनबासो डक्ट'रफोरनाव मुलिफ्रा लायनानै होफैनो हागोनना दाउ अमानि मोसौनियाथ' भेतेनारिआव लायाबानो जाया नालाय मोजाङै मोजां बेफोरखौ मुलिफोरखौ लायनानै होफैनो हाबालाय मोजां थायो आरो